भारत हिकिड़ो टेक्नोलॉजी वारो देश ठही वियो आहे नरेंद्र मोदी जी इन लाइ जामु मदद कई आहे जाम टेक्नोलॉजी जा बदिलाव आया आहिनि पहिरों बदिलाउ आहे असांजे शिक्षा जे क्षेत्र में जेको आहे त लॉकडाउन जे करे सभु कुझु बंदि हुओ स्कूल कॉलेजिस सभु बंदि हुआ त टेक्नोलॉजी करे ई शिक्षा जे क्षेत्र में जामु बदिलाउ आया आहिनि सभु ॿार घरु वई करे पढ़ाई पिया कनि एग्ज़ाम पिया ॾियनि इम्तिहान में सभु पास पिया थियनि ऐं जामु कुझु बदिलाउ आया आहिनि शिक्षा जे क्षेत्र में पहिरों जेको माण्हू कॉलेज ऐं स्कूल में वॾी वॾी लाइनुनि में बीहंदा हुआ एडमिशन लाइ हाणे उहो सभु टेक्नोलॉजी जे ज़रिये ऑनलाइन माण्हूं फॉर्म भरींदा आहिनि ऐं सभु कंदा आहिनि हाणे त मनोरंजन बि माण्हू लाइ सभु ऑनलाइन थी वियो आहे इहो सभु पॉसिबल आहे त टेक्नोलॉजीअ जे करे मनोरंजन माण्हू लाइ बि जाम ज़रूरी आहे माण्हू लॉकडाउन में जामु मनोरंजन लाइ जामु कुझु कयो आहे जीअं त हाणे असांखे मनोरंजन लाइ हिकिड़ो ओ टी टी प्लेटफॉर्म बि आहे जंहिं ते असां घरु वही करे ॾिसी पिया सघूं ऐं असां जो बि मनोरंजन थिए पियो व्यापारु इहो बि घरु हलाइणु लाइ जाम ज़रूरी आहे जेको हाणे ऑनलाइन बि थिए थो जीअं त हाणे फ्लिपकार्ट स्विगी मीशो ईअं जाम सारा ऐप आहिनि ऐं खाधे पीते जा बि ऐप आहिनि जिते माण्हूं घरु वेही करे ॿाहिरि न निकिरी करे घर में वेठे वेठे पंहिंजे मनपसंदि शयूं खाइण लाइ या कपिड़ा या घर जी कहिड़ी बि शयूं हुजे ऑडर करे था सघो ऐं ट्रांस्पोर्ट बि हाणे जाम फास्ट थी वियो आहे जी जीअं त जीअं ओला ऐं उबेर असां घरु वेही करे ओला ऐं उबेर ओला ऐं उबेर जी ऑनलाइन बुकिंग करे था सघूं असांखे कहिड़े ॾींहं ते वञिणो आहे किथे वञिणो आहे उहो सभु असां ऑनलाइन बुक करे था सघूं हाणे त मोदीअ जी हिकिड़ो चयो हिकिड़ो चयो आहे त कैश लेस इंडिया जंहिंजो मतिलबु आहे त माण्हुनि खे कैश घटि कैरी करिणो घुर्जे ऐं ऑनलाइन ई बैंकिंग इंटरनेट जे ज़रिये पॉसिबल आहे असां जे देश में जामु सारो बदिलाउ आयो आहे टेक्नोलॉजीअ जे करे व्यापार में शिक्षा जे क्षेत्र में मनोरंजन में ट्रांसपोर्ट में ऐं अञां बि अॻियां जामु सारा बदिलाउ ईंदा जीअं जंहिं जे करे असांजो भारत हिकिड़ो डेवलप भारत थींदो